तुस साढ़े उधमपुर च दिक्खी सकदे कि'न्नियां वूमेंस न जेह्ड़ियां कम्म करदियां बाहर केईं तुस दिक्खी सकदे बहोत सारी वूमेंस ऐसियां न कि उ'नें गी दूर दूर स्कूल जाना पौंदा पढने आस्तै ते ओह्दे कारण उं'दे घर आह्ले उं'दे भेजदे निं ऐ ते उ'नें ई बहोत जादे मुश्कल होई दी उ'नें ई बाह्र जाने आस्तै फिर एह्दी बजह् नै बी काफी वूमेंस जेह्ड़ियां ऐसियां न ते उ'नें कम्म नेईं थ्होंदा करने गी फ्ही उ'नें गी कम्म काज़ नेईं करने मिलदा फिर ओह् मतलब समझ जि'यां कुछ कुड़ियां जेह्ड़ियां वूमेंस न ओह् घर बेहियै कम्म करदियां न घर कम्म करदियां न लोकें आस्तै एजुकेशन सिस्टम मतलब एजुकेशन दिंदियां न पढ़ांदियां न कन्नै घर होम ट्यूशन्स तुस रक्खी लैओ जि'यां होर मैक्सिमम